मां ज़िंदगीअ में सभिनि खां वैल्यू हीअ सिखी आहे पैसा जामु इंपॉर्टेंट हूंदा आहिनि तव्हां पैसे जी वैल्यू कंदव त हो बि तव्हां जी वैल्यू कंदव जॾहिं मां कॉलेज में हुअमि तॾहिं मां पैसा ख़र्चु कंदो हुअमि त मां हेतिरी वैल्यू न कंदो हुअमि हुन जो छोकी हो पैसा पपा जा हूंदा हुया ऐं जीअं की मां कमाइणु चालू कयो आहे त मूंखे पैसे जी वैल्यू सम्झ में अचे थी जिते बि मां वेंदो आहियां पंहिंजा पैसा जॾहिं ख़र्चु कंदो आहिया त मूंखे वैल्यू ख़बरु थी पए पैसनि जी की पैसा घणा इम्पॉर्टेंट हूंदा आहिनि हुन लाइ घणी महिनत करिणी पवंदी आहे हिन लाइ हाणे मां सोची सम्झी करे पैसा ख़र्चु कंदो आहियां ऐं ॿियनि खे बि हीअ सलाह ॾींदो आहियां की यार पैसा अगरि तव्हां खे बि अथव त सोची सम्झी ख़र्चु कयो फालतू उॾायो न